जीअं त हाणे असांजे भारत देश में शिक्षा जा तौर तरीक़ा ॾाढा सुठा थी विया आहिनि पहिरियों एतिरो कोन्ह हुयो लेकिन हाणे शिक्षा जे काफी वाधारो थियो आहे शिक्षा जो देश में असांजे और अन्य देशनि जे अ तरह अगरि तुलना में मां ॾिसां त जीअं पहिरीं अ इंड दिल्ली में भारत में ॾाढी शिक्षा जो एतिरो प्रचार कोन्ह हुयो लेकिन हाणे ॾाढो थे तो पहले असांजे ॿारनि खे पढ़नि लाइ डॉक्टरी करण लाइ या इंजिनियरिंग जी एज्युकेशन वठण लाइ ॿिए देशनि में वञिणो पवंदो हुओ लेकिन हाणे हीअ सभई फैसिलिटी असांखे भारत सरकार इंडिया में ई ॾिए थी और इंडिया काफी अॻियां वाधारो करे थो शिक्षा खे वठी करे और हाणे जीअं इंडिया में बि भारत में बि मैडिकल कॉलेज आहिनि इंजिनियरिंग कॉलेज खुलिया आहिनि एमबीए बि हाणे ॿारनि खे अगरि करणी आहे त हू इंडिया में ई कनि था हा मां मञा ती पैरीं अ ब ॿिए जॻहा ॿिए देश जी तुलना में अगरि असां ॾिसूं त असांजो देश थोरो सो ॿे देशनि खां अन्य देशनि खां पुठियां आहे लेकिन सरकार हिनखे वठी करे बि इलाही कम करे थी और हिन में बि सॼो सुधार थींदो अॻियां और वधंदो वेंदो लेकिन

बचन खे शिक्षा पढ़ाई थिए थी पहले थींदो हुयो की ॿारनि में ॿारनि खे पढ़नि लाइ ॿाहिरि वञिणो पवंदो हुयो छोकिरनि खे एजूकेशन दिलाईंदा हुया शिक्षा ज्यादा ॾींदा हुया छोकिरीयुनि खे घटि ॾींदा हुया लेकिन हाणे छोकिरीयुनि खे बि हर अ स्ट्रीम में अगरि ॾिसूं असां त अॻियां वाधारो मिले थो हर शइ में बड़ी चढ़ी करे अॻियां वठनि थी छोकिरियूं हर शिक्षा में डॉक्टरी कनि थियूं इंजीनियरिंग कनि थियूं और छोकिरीयुनि खे बि सरकार फ्री फैसिलिटी ॾिए थी हिन शइ जी पढ़ाई में काफी तरीक़नि सां फ्री तरीक़े पढ़ाए थी शिक्षा ॾिए थी और ॿारनि खे लैपटॉप थी ॾिए या अलॻि अलॻि तरीक़े जी फैसिलिटी बि ॾिए थी की तव्हांखे शयूं फ्री में मिलंदी आहिनि पढ़ाई करण लाइ तव्हांखे बुक्स वग़ैरह स्कूल में या वरी ड्रैसीस फ्री मिलंदी आहिनि हुनसां बि वाधारो थियो आहे असांजे देश में भारत में